आंनि मोजां मोनसिन्नाय नाफोरा जाहैबाय कमन काट मागुर सिंगि गोरि बामि नास्राय ओरैनो नाथुरफोरा ओरैनो क'मन काट मागुर सिंगि बामि थुरि बेफोरखौ जानो मोजां मोनो बोथिया बेफोरखौ जानो मोजां मोनो नास्राय बेफोरखौबो जानो मोजां मोनो